हा मां हुतां ई पेई ॻाल्हायां चयो दीदी केर अच्छा घणा ॾींहं दीदी अच्छा अच्छा अच्छा तव्हां दीपिका जी भेण था ॻाल्हायो या हा हा यादि अची वियो ॿियो ॿुधायो कहिड़ो कमु अथव जीअं कहिड़े क़िस्मनि जूं घणेई कंपनियूं आहिनि अॼुकल्ह त एड थी वेई स्पाक थी वेई घणेई कंपनियूं आहिनि त मां कंपनियूं ॿुधायो जीअं स्निकर जी चंपलियूं थोरी वधीक त हलनि थियूं भई जेका क़ीमत हूंदी आहे थोड़ी वधीक हूंदी आहे त तव्हांखे कहिड़े क़िस्मनि जूं खपनि इहा फैशन वारी खपेव या डिजाइन वारी खपेव कीअं खपेव ॿुधायो न तव्हां असांखे केॾी महिल बि न जेॾी महिल तव्हांजी मर्ज़ी हुजे जीअं ॾिसो एडा जी अन एडा में ॾेखारियांव भले चयो त मां कढी रखांव त तव्हांजो नंबर क न नंबर छाहे चंपल जो सत नंबर हुन में तव्हांखे हू खपे चमकीलियूं जेकी ईंदियूं आहिनि थोरी डिजाइनुनि वारियूं ईंदियूं आहिनि जेको न रीलुनि वारी जा सिंपल खपेव साधारण अच्छा अच्छा त नॉरमल खपेव इहा अच्छा गदेदार त उहो त तव्हांजे लाइ मुंहिंजो त इहो ई तव्हांखे सलाह अथव त मुंहिंजी तर्फ़ सां त तव्हां एॾा जो वठो या न स्पाक जो वठो छाहे स्पाक जो छाहे रबड़ जेको हूंदो आहे न उहो थोरो नरमु हूंदो आहे त तव्हांखे हलण में दिक़त कान थींदी एड़ियुनि में छो त तव्हांजा पेरु जेका हूंदा आहिनि उहो मथां आहिनि उहो चवो पिया न त तव्हांखे मुंहिंजी तर्फ़ सां त हा जे तव्हांखे खपे थोरी डिजाइन में ॾींदीमांव जेकी तव्हां शादी मुरादी में पाए सघो हा त एड़ी बि ॾींदीमांव भले तव्हांखे साधारण खपे त साधारण बि वठी वञो जीअं तव्हां सफ़र वफ़र घर में पाए सघो हा हा हो त लॻाईंदासीं तव्हां ईंदा तव्हां ॿुधाए छॾिजो पंहिंजो नंबर अच्छा सतों नंबर अथव इअं अच्छा अच्छा न त पोइ त हिक सतों नंबर सही आहे ठीकु आहे मां ॿ टे आहिनि सेंपल घुराए थो रखां घुराए थी रखां जेको तव्हांजो जीअं मां ॿुधो मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो तव्हां मां आहिनि थोरा सिंपल बि थी घुरायां ऐं जेका ऐं थोरा उहा आहिनि न डिज़ाइन वारा जंहिं में थोरी आहिनि चमक उहा हुजनि थोरो मतलबु शादी मुरादी टाइप जूं ऐं ॿ टे न साधारण जेके तव्हां सफ़र वफ़र ते हा भले अचो मां अन ॿिनि तरीक़े जी कढी थी छॾां जहिड़ी बि तव्हां वठण अचो भले अॼु शामजो अचो सुभाणे शामजो अचो जीअं तव्हांजी मर्ज़ी अथव अच्छा भले जीअं तव्हां ॾिसो ॿुधायो मूंखे मां त कढ ठीकु आहे दीदी ठीकु आहे हा हरिओम